भारतमे स्वास्थ सेवा प्रणाली यानी की सरकारी हॉस्पिटल आओर दोसरा देशके हॉस्पिटलमे मे की फायदा लगै छै अपना भारतमे है की दोसरा देशके मोकाबला बहुत अच्छा है सस्ता है सुविधा है बाहर देशमे लए जाइमे भी परेशानी लाबैमे भी परेशानी अपना देशके हॉस्पिटल हॉस्पिटल बहुत मतलब सस्ता है आओर आओर गाँवके आदमी सब मतलब दोसर देश नहि जा सकलै काहेकि दोसर देश जायमे थोड़ासा खर्चा जादे लगै छै बात रहलै आसपासके क्लिनिकके तऽ क्लिनिकमे होइ छै की जादे सङ्ख्यामे मतलब जादे मात्रामे पेशेण्ट सबके नहि देख पाबै छै ताहि लए हमर सबके अस्पतालहै पूर्णियामे बड़ा सा एकठो हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल पूर्णियामे ओकरामे थोड़ासा अच्छा सुविधा है मतलब लाइन उनमे ना होइ छै लगेके आओर छोटा मोटा क्लिनिकमे होइ छै की मतलब लम्बा लाइन लगाबेके पड़ै छै आओर बड़ा क्लिनिकमे होइ छै की ऐसे तऽ प्राइवेट भी है लेकिन प्राइवेटमे होइ छै की आम आदमी सब मतलब खर्चा नहि उठा पाइ छै आम आदमी सब खर्चा नहि उठा पाइ छै ताहि लए जादेतर आदमी सब सरकारीमे ही जाइला सोचै छै सरकारीमे सुविधा दोसरा देशके मुकाबला बहुत बढ़िआँ देलकै हऽ आओर होइ छै की कोइ कोइ बीमारीके इलाज मतलब भारतमे सम्भव नहि है मतलब सम्भव है लेकिन अच्छा तरहसँ इलाज नहि हो पाइ छै ताहि लए थोड़ासा दोसरा देश दोसरा देशमे मतलब एकर इलाज सम्भव है उतना तऽ आदमी खर्चा उठा नहि पेतै ताहि लए कभी कभी